ہیلو جی سر کون بول رہے ہیں جی سر آپ کی بات روکا ریسٹورینٹ میں ہو رہی ہے بتائیے کیا خدمت کریں آپ کی جی سر آپ کے بیڈ میں پوری فیملی اُپلبدھ یہاں مِل جائے گا سر سر پوری فیملی

ہیلو جی سر جی سر آپ کو میری ریسٹورینٹ میں پوڑی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایک پوڑی کا ریٹ تیس روپیے ہے سر سر ہاف میں آپ کو دو پوڑی ملیں گے اور دو طرح کی سبزیاں ملیں گی سر اور سب ہمارے یہاں پہ اور طرح کئی طرح کے کتنے کا ناشتہ کا اتنظام ہے سر آپ ایک مرتبہ مجھے خدمت کا موقع دیں چاؤ مین اور برگر بھی اُپلبدھ ہے سر سر میرا ریسٹورینٹ بارہ بجے رات تک آپ کو کُھلا ملے گا سر جی سر اور مین زومیٹو سے میرا مال جاتا رہتا ہے جی سر بالکل سر میرا جو جائے گا وہ تو پیسے اُسے دے دیجیے گا سر سر فل پلیٹ کا تو ویسے پوڑی کے حساب سے آپ کا زیادہ بنتا ہے سر لیکن آپ کے لئے میں ڈسکاؤنٹ کر کے بھیج سکتا ہوں سر ٹھیک ہے سر آپ میرے ریسٹورینٹ پہ آ کر ملتے ہیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے سر اور میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے سر کہ آپ سے فون پہ باتیں کروں آپ میرے ریسٹورینٹ پہ آ کے ملیں سر اوکے